मैं अपने जीवन में पढ़ाई एवं संगीत को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ संगीत श्रेणी में मैं अरिजीत सिंह सर के गाने को काफ़ी पसंद करता हूँ और जो है मैं अपने काम के प्रति फ़ोकस भी कर पाता हूँ जब मैं अपने गाने को गाता हूँ मैं अपने जीवन में और काम और पढ़ाई के पहलू में गायन का सा तालमेल इस तरह से बिठा ल ता हूँ कि मैं पढ़ाई का टाइमिंग एक जो है निश्चित तरीके से बनाता हूँ मैं ने एक टाइम टेबल बनाके रखा है जिसमें मैं सुबह पाँच बजे उठता हूँ उसके बाद में मैं पहले पाँच बजे से सात बजे तक पढ़ाई करता हूँ जिसमें मैं अपने सारे विषयों को अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ जी के साइंस मैथ्स और इंजीनियरिंग क्योंकि मैं एक कॉम्पीटिसन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं जो है सात बजे तक पढ़ाई होने के बाद थोड़ा फ़्रेस वगैरह होता हूँ उसके बाद मैं आठ बजे अपने इस्कूल की तैयारी करके मैं इस्कूल जाता हूँ और फिर इस्कूल में तो जितनी पढ़ाई होती है मैं करता हूँ उसके बाद आता हूँ घर पे बारा बजे और थोड़ा लंच वगैरह करके मैं फिर अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ मैं अपनी पढ़ाई का तालमेल बहुत अच्छी तरह से रखता हूँ इसके बाद मुझे पढ़ाई के अलावा संगीत का भी बहुत ज़्यादा ही शौक़ है इसलिए मैं संगीत में भी अपना रुझान रखता हूँ एवं संगीत भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ मैं श्टार मेकर मेने श्टार मेकर एप को डाउनलोड किया है जिसमें फ़्री म्यूज़िक चलती है एवं मैं उस म्यूज़िक को सुनके अपने गाने गाता हूँ म्यूज़िक के साथ में गाने को गाया जा सकता है एवं मैं उसके बाद में कुछ टाइम निकाल के अपने गाने पे भी फ़ोकस करता हूँ एवं पढ़ाई पे मेरा अधिकतर ध्यान होता है बाकी संगीत तो मेरी एक प्रकार की बहुत छोटी एक रुचि है मैं अपने आप को पढ़ाई एवं गाने के बीच में बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठाके रखता हूँ पढ़ाई एक तरफ़ ओर संगीत एक तरफ़ फिर भी संगीत मेरी एक प्रकार की रुचि है इसलिए मैं उसपे भी थोड़ा ध्यान देता हूँ एवं उसे भी गाता हूँ